हैलो स्विगी मां तव्हां दाल चांवरु बिह जा पकौड़ा फुलिका चहिरा डोडा रायतो ऑडर कयो आहे ते म मूंखे रायतो न खपे तव्हां उन मां कढी छॾियो